आं उन्दै समाव फरायसालिमा निफ्राय गोबां आंनि लोगोफोर एबा जोंनि फोरोंगिरिफोरजों सरलफारा फारसे बेरायनो थांदोंमोन बे बेरायनो थांनाय समाव जों बासजों लोगोफोरजों ज' थांदोंमोन बे सरलफारायाव बेरायनो थांनाय समाव जों गोबां बिफां लाइफांफोर एबा हाग्रा गेजेरजों थांदोंमोन बे हाग्रा गेजेरफोराव गोबां जिब जुनार बायदिफोर लोगो मोनलांदोंमोन बे जिब जुनारफोरखौ लोगो मोननानै जोंंनि गोसोफोरा गोबां रंजाखांनोय फैदोंमोन आरो गोबां जिब जुनाफोरखौ जों सिनायनो हादोंमोन आरो बेफोरखौ जों नुनानै सिनायदोंमोन

बे हाग्रा बारनानै गोबां गामिफोरबो दंमोन बे ओनसोलफोराव गोबां बिफां लाइफांफोरजों बेंखन जानानै दंमोन आरो बेनि एसे साखाथियावनो जोङो मोनसे दैमा सेराव मोनसे गुवार फोथार दंमोन बे जायगाफोराव जोङो बासफोरखौ लाखिनानै गोबां लोगोफोर आरो फोरोंगिरिफोरजों ज' थानानै थानानै ओंखाम बेदरफोरखौ जोङो संदोंमोन आरो लोगोफोरजों ज' ज' जालायदोंमोन जोङो गोबां रंजादों मोसादों बेयाव जोङो गोबां लोगोफोरजों रंजानायजों लोगोसे दैमायाव दुगैदों आरो बे जायगाया जोंनिनो नसुंसेनि नसुंसे खाथिनि हादोर भुटान हादोराव जोङो बेरायदोंमोन बे बेरायनायाव जोङो भुटानाव गोबां जिब जुनारफोरखौबो जोङो लोगो मोनदों आरो बे भुटान हादोराव गोबां बिफां लाइफां दङ आरो बे जायगाफोरा गुसु निजोम आरो बिसोरनि गासैबो लामा सामाफोरा मोजां आरो बे लामानि सेर सेर गोबां बिबार बायदिफोर गायनायखौ जोङो नुनानै गोबां रंजाखांनाय फैदों आरो जोंनि गोसोया गोबां रंजाखांनायजों लोगोसे बे जायगाफोराव थांनानै जोङो गोबां गोबां फथ'क फोरबो लादों आरो बेफोरनि दैमाफोराव थानाय ना बायदिफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो गोबां लोगोफोरजों थानानै बायदिसिना खोथा सावरायलायनो हादों आरो जोङो फैफिननानै दसे सम गोबां मेथायफोर दामनानै मोसादों मुसुरदों रंजादों आरो बेनिफ्राय जोङो बेलासि समावहाय जोंनि लानांगौ बेसादफोरखौ लाफिननानै गारियाव गाखोफिनो आरो ओंखारफिनो बे जायगानिफ्राय बे जायगायाव बेरायहैनाय समाव जोङो जोङो गोसोफोरखौ मोजां मोनदों आरो गोबां रंजाखांदों आरो सोलोंनो मोनदों आरो आरो बायदिसिना नुथायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों फैफिननाय समाव जोङो जोंनि बासफोराव गाखोनानै जोङो फैफिनदोंमोन आरो बे आरो बेफोराव जोङो गोबां मेथायफोर दामनानै बासनि सा सा जोङो रंजाबोदोंमोन मोसाबोदों मेथायफोर खनदों आरो जों जों हर जाजासे बे हाग्रा गेजेर गेजेर फैनायाव जोंहा गोबां रंजानानै बासफोराव जोङो गोबां मोसानानै बे हाग्राफोरखौ जोङो नुबोफिनदों आरो जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ जोङो मोजां मोनदों आरो जोङो जोङो मोजाङै मोजां कलेज फारसे दावगानानै दावबायनानै लोगोफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरजों मोजाङै मोजां जों सफैफिननो हादों